हमारे यहाँ सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण छठ पूजा को दिया जाता है ये बहुत ही भारी पर्व है इसे हम लोग पीर पूरे बिहार में मनाए जाते हैं हम और मेरा परिवार इस छठ पूजा को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं इसमें हम लोग नए नए कपड़े इत्यादि खरीदवाते हैं और पहनते भी हैं इसमें बहुत सारी पकवाने आदि बनती है इसमें सूर्य सूर्य एवं उगते सूर्य और डूबते सूर्य को पूजा होती है जिसमें हम लोग भी शामिल रहते हैं छठ पूजा में हम लोगों पोखर नदी आदि तालाबों को सजाया अच्छे ढंग से सजाया जाता है और यह बहुत ही पहले से प्रथा आती है कि हम लोग इसे मनाते हैं इसमें हम लोग बाँस के बने हुए सूप सूप की मदद से और माथा पे डाले ले के हम लोग घाट पे जाते हैं और इसे मनाते हैं इसमें हम लोगों की पूरी ठकुवा इत्यादि बनते हैं और इसमें फल ढेर सारे फले भी होती है इस इस पूजा ये पूजा दो दिन का होता है जो हम लोग मनाते हैं पहला पूजा सुबह और दूसरा पूजा शाम में मनाया जाता है छठ पर्व में हम लोग छठ पर्व एक दिन पहले भी पूजा होती है जिसे हम लोग खरना कहते हैं इसमें केला खीर रोटी भगवान को चढ़ाया जाता है और उसके कल छठ पूजा मनाया जाता है इस पूजा में हम लोग बहुत ही खुशी से और धूमधाम से मनाते हैं इसमें फटाका इत्यादि भी फोड़ते हैं छठ घाट पे इसमें महिलाएँ सब भूखी रहती हैं तीन दिन तक भूखी रहती है और इसे बहुत ही श्रद्धा से एवं अच्छे से मनाते हैं इसमें इसे सजाने के लिए हम लोग केला के पेड़ का भी केला के पेड़ के एवं पत्तों का भी उपयोग करते हैं इसे सजाने में हम लोग बल्ब आदि का भी प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोगों के यहाँ मनाने जाने वाली पूजा है जिसे हम पूजा दूसरी पूजा है जिसे हम लोग दुर्गा पूजा कहते हैं हम इन पूजा में हम लोगों को बहुत ही भारी मेला चलती है दुर्गा पूजा में यह मानना है कि उस दिन दुर्गा माँ ने महिसासुर का वध किया था इसीलिए हम लोग उसी की खुशी में दुर्गा पूजा मनाते हैं और हम लोगों को मान्यता है कि उस पूजा में हम लोग नारियल भी फोड़ते हैं और दुर्गा पूजा में खसी का भी बलि दिया जाता है वैसे तो नहीं देना चाहिए मगर फिर भी हमारे यहाँ का प्रथा है तो इसीलिए हम लोग खसी का भी बलि देते हैं इसमें माँ काली एवं माँ नौ बहन का पूजा होता है इसे नवरात्रा भी कहते हैं इसमें नौ दिन एवं नौ दिन नवरात कलश दिया इत्यादि रहते हैं तो दिया भी हम लोग शाम के टाइम दिया भी जलाने जाते हैं और आठवी एवं सातवीं के दिन यह पूजा होती है और नवमी के दिन हम लोग नौ कन्याओं को खिलाते हैं और उन सभी को उन सभी को भोजन कराके उन्हें प्रणाम करते हैं उसके बाद पूजा होती है उसमें हम कलसा को भसातें हैं नदी या फिर तालाब में जा के या फिर गंगा में जा के कलसा को हम लोग फसाते हैं यह पूजा बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और इस पूजा में हम लोग बहुत भारी मेला भी लगता है और इस पूजा में हम लोग नए नए तरह के चीज भी बनाते हैं जैसे लड्डू इत्यादि हम लोग बना के माता को चढ़ाते हैं इस पूजा में हलवा पूड़ी खीर एवं चनें ये सब बनाकर और उन नौ कन्याओं को खिलाते हैं फिर उसे चुनरी इत्यादि भी देते हैं उस टाइम हम लोग उस नौ लड़कियों नौ लड़की या नौ कन्याओं को देवी की तरह मानते हैं क्योंकि इससे नारी का सम्मान भी बढ़ता है क्योंकि लोगों को लोग को लगता है कि नारी अच्छी नहीं है मगर इस पूजा के दौरान सामाजिक एवं होने वाले नारियों के प्रति गंदे प्रभाव भी मिटते हैं कि नारी देवी के प्रति है और इसीलिए हम लोग नौ लड़की को भोजन करवाते हैं अतः देवी के प्रति उन्हें भी मानते हैं और पूजा करते हैं यह पूजा हर साल मनाई जाती है यह आशीन के टाइम में दुर्गा पूजा आशीन के टाइम में मनाया जाता है और इस पूजा में हम लोग या हमारे परिवार लोग सभी शामिल रहते हैं यह पूजा हम लोग खास करके मना आशीन के टाइम में ही मनाया जाता है और एक दुर्गा भी आता है जो हम लोगों को हम लोगों के यहाँ नहीं मनाया जाता है पर और और जगह मनाता मनाया जाता होगा और छठ पूजा से और हम लोग के बाईस दिन पहले दीपावली मनाते हैं हम लोगों को पता है जब अयोध्या जब अयोध्या जब अयोध्या राम जी वनवास काट के आए थे तब दीपावली मनाया गया था इसमें बाईस वर्ष की वनवास वनवास काट के राम जी प्रथम वह पहले बार जब आए थे उनकी आने की खुशी में हमें मनाया दीपावली मनाया जाता है दीपावली अंधियारों से अंधियारों की हार एवं उजालों की जीत का प्रतीक है इसमें यह बताया जाता है कि एक दीप सारे अंधेरे को मिटा सकते हैं इसमें हम लोग हर वर्ष दीपावली मनाते हैं इसमें गणेश तथा माता लक्ष्मी की भी दीपावली में पूजा की जाती है और बहुत अनेक सारी मिठाइयाँ एवं ढोलक बजती है जिससे हम लोग उसमें दीपावली धूमधाम से मनाते हैं और उसके एक दिन पहले हम लोग रंगोली आदि भी बनाते हैं